میرا پہلا پروڈکٹ بوروسیل سیٹ ہے جس کے بارے میں میں آج کچھ پازیٹو ایکسپرئنس بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلا تو یہ کہ بوروسیل سیٹ مائیکروویو سیف ہوتا ہے جس کو ہم اوون میں آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں جس کے ذریعہ ہمیں کھانا پکانے میں اور کھانا گرم کرنے بہت آسانی ہوتی ہے اور ٹائم بچتا ہے دوسرا یہ کہ بوروسیل سیٹ صاف صفائی کرنے میں اسے دھونے میں بہت آسان ہوتا ہے ایزی ٹو کلین ہوتا ہے تیسرا یہ کہ یہ ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں کرتا چھوتھا یہ کہ یہ ہیٹ رزسٹنس ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ گرمی کی درجہ حرارت کو آسانی سے جذب کر سکتا ہے